الحمد للہ میری بھائی بھی ہیں اور بہن بھی ہیں اور ہم لوگ ایک دوسرے سے جن معاملات میں ملتے ہیں وہ ہماری شکلیں کافی ملتی جلتی سی ہیں اور سوچنے کا طریقہ بھی ہم لوگوں کا آلموسٹ سیم ہے لیکن مختلف ہم لوگ اس طریقے سے ہیں کہ بھائی بہت زیادہ ایموشنل ہے جذباتی انسان ہیں وہیں بہن جو ہے تو وہ جذباتی نہیں ہے لیکن کافی پریکٹیکل ہے اور ہاں تو ہم ان باتوں پر شکلوں میں ملتے جلتے ہیں لیکن ایموشنل لیول پہ بھی ہم لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا چیزوں کو ریئیکٹ کرنے کا طریقہ ہے اور بہن ایموشنل نہیں ہے بھائی ایموشنل ہے